हेल' औ औ मा बुंनो सानदों नोंथाङा मा औ औ बेथ' माबानिफ्राय मा होननो बिसि मेम'रियेल इंगलिस स्किुल निफ्राय तिनालिनि

औ

औ औ औ फैनो हागोन नोंथांआ जोंनाथ' इकजाम नि रिजालथ आ मोजांयैनो जाना थांबाय फार्स दिबिसन सा फार्स दिबिसन आ दस जन औ थुइनथि फाइब मोन थुइनथि फाइबमोन औ औ थुइनथि फाइब आव दस जनना फार्स दिबिसन आमफ्राय सानै आ सिथार मार्क लाखिदों आरोना ओमफ्राय बाखि आ सेखेण्ड ओमफ्राय थार्द सासेबो गैया निल औ थेंकिउ थेंकिउ औ औ दे फैनो हागोन दे औ

थिसिं सिथाबफ्रा दा दस जन सो दङ

औ सिथुदेनफ्रा गासै थ्रि हानद्रेद बिदिनो जागोन आरो औ थाइम जाबाय औ औ दे दे दे फैनो फैनो हागोन औ दे